تو سولو بائیکنگ جو وہ ریسر کے لیے ہے وہ تو اچھی چیز ہے بٹ وہ اسے ہر کسی کو نہیں ٹرائی کرنا چاہیے باقی سولو بائیکنگ جو ہے ریسر ان سب کے لیے تو یہ ٹھیک ہے اور اس کو کافی ایڈونچرس اور کافی مزہ آتا ہے کرنے میں اور اس اس میں جو ہوتا ہے ایک سولو بائک میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہے وہ بہت اپنے آپ کو وہ پروٹیکٹ کر کے وہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور ایک عام انسان کو وہ سب چیز کبھی ٹرائی نہیں کرنا چاہیے سولو بائک جو ہیں جو بیسیکلی ایک ایک کھلے جگہ میں کرنا چاہیے جہاں پہ انسان نہ ہو کیونکہ انسانوں کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اور ہر جگہ نہیں کیا جاتا اور انسان کا بہت سارے خیال رکھنے ہوتے ہیں اور بہت سارے اپنے آپ کو پروٹک پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ لگانا ہوتا ہے پھر اسے ہڑ چیز سے ایک احتیاط برت کے وہ چیز ہمیں کرنا چاہیے اور ایسا یہ غلط نہیں ہے بٹ ہر انسان یہ سب چیزیں نہیں کر سکتا سولو بائک یہ جو ہے جو جو ہے پروفیشنل ہیں وہ سب کو کرنا چاہیے وہ کافی اچھی چیز ہے کافی ایڈونچرس چیز ہے اس میں ہمیں کافی مزہ آتا ہے کافی لطف آنند لیتے ہم ان سب چیزوں سے اور ہمیں ایک ونڑ بھی ملتا ہے اور شولو سولو بائک جو ہیں اپ یہ ایک تھوڑا تو ڈینجرس ہے کافی رسکی ہے بٹ جو وہ ان کے لیے نہیں ہیں جو اپنے پروفیشنلزم ان سب چیزوں کو بنا لیے ہیں تو سولو بائک اچھی چیز ہے کاپھی مزہ بھی آتا ہے اسے دیکھنے میں باقی میں ایک یہی کہوں گا کہ اسے ہر انسان کو نہیں کرنا چاہیے